انسان کا کردار اس کی سوچ کرنے طریقے اور اس کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے انسان کا کردار اس کے ارادوں اور اعمال سے پہچانا جاتا ہے انسان کا کردار میں ایمان سچائی اور محنت کی اہمیت ہوتی ہے